नमस्ते जी बताइए बताइए क्या काम है

माँ सरस्वती ट्रेवल्स जी हो जाएगा बताइए किस तारीख़ को हाँ तो हो जाए अर्टिका कहाँ कानपुर के लिए लग जाएगा लगभग पाँच हज़ार पाँच हज़ार हाँ सब है उसके लिए आप चिंता मत करिए सब है यहाँ पर कोई दिक़्क़त नहीं बस कोई दिक़्क़त नहीं बस हाँ हाँ ड्राईवर अच्छा है और आपको सभी सुविधा देगा कोई दिक़्क़त नहीं होगी

नहीं हमारे ड्राईवर से जो हो सकेगा जिधर से भी वह तो मैप पर देख लेगा जिधर से अच्छा पड़ेगा तो उधर से ले कर जाएगा आपको बाक़ी रास्ते में जहाँ कहेंगी आपको डिनर वग़ैरह के लिए रात में या फिर कहीं पर रोक देगा अपना तीन जगह भी जाना है

अच्छा तो यह तो सर थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका नहीं कोई दिक़्क़त नहीं होगी उसके लिए निश्चिंत रहिए क्योंकि ड्राईवर यहाँ सब एक्स्पीरिएंस वाले हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई सा भी नहीं पैसे का आप देख लीएगा क्योंकि बाद में फिर ड्राईवर भी बोलने लगेगा कि यहाँ यहाँ लेकर चले हैं

चलिए कोई दिक़्क़त नहीं है तो फिर ठीक है तो आ जाएँगे बीस तारीख़ को कितने बजे तक आना है चलिए ठीक है आ जाएँगे हम